एक बार मैंने कबड्डी का गेम खेला था मुझे कबड्डी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी लेकिन दोस्तों के साथ अपनी टीम बनाकर हम सामने वाली टीम से कबड्डी का गेम खेल रहे थे दोनों तरफ सात सात खिलाड़ी थे तो दूसरी टीम का रीडर जैसे ही रेड करने आया वो टच लाइन को छूने की कोशिश कर रहा था तो मैंने जल्दबाजी में उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो मुझे आउट करके चला गया मेरी समझ में कबड्डी का गेम नहीं आ रहा था तो मैंने अपने दोस्त जो हमारी टीम के कप्तान थे उनसे उस बारे में पाँच मिनट तक बातचीत की और गेम्स के रूल्स को समझा इस प्रकार मेरे कैप्टन द्वारा मुझे समझाया गया उसके बाद मैं फिर अपनी रेड देने गया तो मुझे दूसरी टीम के खिलाड़ियों ने पकड़ने की कोशिश की तो मैं एक खिलाड़ी के टच कर के जंप लगा के अपनी लाइन क्रॉस करके आ गया इस प्रकार मैंने उस खिलाड़ी को आउट किया और मुश्किल घड़ी में हैंडल किया